हैलो एह् डेंटिस्ट होर बोल्ला दे गढ़ी दा बोल्ला दे डेंटिस्ट होर डॉक्टर होर यरो मेरी दाढ़ां खाई ओड़दियां कीड़े ते में ओह् केह् आक्खदे रूट कनाल दा लाज़ कराना हा ते कुसलै तुस बैठदे ते किन्ना केह् स्हाब कताब ऐ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा होई जाह्ग ना ठीक होई जाह्ग ना दर्द नना होग दोआरै अच्छा चलो ठीक ऐ महाराज अच्छा किन्नी फीस ऐ किन्नी फीस ऐ एह्दी किन्नी फीस ऐ अंजी ठीक ऐ ओह् में आई जाह्गा शामीं लै